उत्तर प्रदेश में प्रमुख घणी कला ऐं शिल्प कला शिल्प आहिनि जंहिं जंहिं खे जीअं चित्रकला आहे मूर्ति कला आहे वस्त्र कला मिट्टी जा बर्तन बि ठाहींदा आहिनि त हिनजे करे उत्तर प्रदेश जी सरकारि में घणी यूनिवर्सिटी ऐं इंस्टिट्यूट खोलिया अथनि जंहिंजो नालो हीअं आहे यूनिवर्सिटी इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ इंफ़ॉर्मेशंस टैक्नोलॉजी इंवर्टिस यूनिवर्सिटी बरेली